सुमित जी जि'यां तुसें अपनी लाइफ सनाई की तुसें पढ़ाई छड्डी ओड़ी हुन तुस कम्म करा दे ओ मतलब एह्दे च ए पता चलदा तुं'दी जिंदगी च परेशानियां ते रेहियां न ते मि उऐ सनाओ केह् केह् परेशानियां दिक्खियां तुसें इत्थै तकर पुज्जने लेई के अग्गै केह् परेशानी दिक्खा दियां इल्लै केह् परेशानी दिक्खा दियां मि सारा सनाओ अपनी जिंदगी दे बारे च दिक्खो परेशानियां ते सारें दी जिंदगी च रौंह्दियां न कन्नै गै केइयें ज्यादा होन्दियां केइयें घट्ट होन्दियां लेकिन परेशानियां हर इक बंदे दी जिंदगी च रौंह्दियां रौंह्दियां और एह् कदें खत्म बी नि होन्दियां न बंदा मतलब आखदे अगर बंदा मरी जा ते पिच्छै उदे निशानियां रेही जंदियां ते परेशानियां एह् हियां कि जिस टाइम में मतलब मेरा एह् हा कि में पढ़ना चांह्दा हा अग्गै में सोचे दा हा कि में पढ़ना अग्गै जित्थूं तोड़ी मेरे कोला पढ़ोई सकदा और पढ़ने बी ठीक हा में उस टाइम पर हुन बी ठीक आं लेकिन हुन छड्डी ओड़ेआ सब किश ते जिस टाइम में अपने नाइन्थ शायद हां नाइन्थ एड़थ पास कीती नाइन्थ च गेआ हा ते नाइन्थ कोई तिन चार म्हीने होए दे होने स्कूल गेदे ते उस टाइम उप्पर बी इक मतलब बड़ी बड्डी प्राब्लम आई ही लाइफ दी ओह्दी वजह कन्नै बी में बड़ा पिच्छे आई गेआ हा ओह्दे बाद इ'यां टेंशनां रेहियां ओह्दे बाद फ्ही में चली गेआ जिल्लै ट्वैल्फ्थ पास कीती ते कालेज एडमिशन लैनी ही एडमिशन लेई बी लैती दी ही ते उदे बाद एडमिशन लेई लैती दी ही मतलब दो तिन दिन बाद जाना हा

चैकअप राती लै चैक अप बगैरा कराया अपने कोल उद्धर गढ़ी उ'नें इंजैक्शन बगैरा लगाया फ्ही उधमपुर लेई गे चैक कराने गी कोई ज्यादा ओह् नि ना उद्धर बी छोटा हास्पिटल ऐ इन्ना बड्डा हास्पिटल नेईं ऐ रातीं दे टाइम डाक्टर बी घट्ट होंदे ते उ'नें बापिस भेजी ओड़ेआ ते बापिस आइयै ते राती लै में लेट मतलब मिगी आह्नेआ उनें घर जिल्लै ते तैलूं दर्द नि ऐ ही इन्नी पेन किल्लर बगैरा लग्गे दा हा फ्ही उ'नें केह् कीता मतलब में रैस्ट बगैरा कीती सवेरे मेरे मतलब जेह्ड़ा अंदर ब्लड होंदा उदे च खूने च क्लाट वगैरा बन क्लाट बनिया उदै ते फ्ही में किश ना खाई पां ना पी पां फ्ही उनें मिकी दोबारै मतलब लेऊड़ेया हास्पिटल कि केह् चक्कर होइया दर्द बी बड़ी स्टार्ट होई फ्ही उ'नें मतलब उद्धर चेक अप बगैरा कीता उस दिन शनिवार लग्गी ऐतबार गी ओह् हास्पिटल लेइयै गे सवेरे घरे आह्ले

उं'दी क्लिनिक ऐ लम्बी गली च उधमपुरै च गै लम्बी गली च उद्धर फ्ही उद्धर मतलब उ'नें फोन कीता मेरे ताऊ जेह्ड़े न ओह् बी हास्पिटले च गै न पैह्ले डाक्टर हे हुन ओह्बी रिटायर होई दे ते उं'दे ओह् शायद दोस्त बगैरा होने फ्ही उनें फोन कीता कि साढ़े मुड़े इ'यां इ''यां लग्गी दी तुस आओ फ्ही ओह् आई गे जल्दी गै टैस्ट वगैरा होए टैस्ट च उनें सनाया कि इ'यां इ'यां ओह् क्लाट बगैरा बनी दे ते आपरेशन करने पौना ते लेई गे आपरेशन थेटर आपरेशन बगैरा होआ जे बी आपरेशन होआ जिल्लै जिल्लै उस टाइम बाद आपरेशन करी भेजेआ जिल्लै आपरेशन होंदा तैलूं ते कोई पता नि लगदा लेकिन जिल्लै बाह्र भेजदे ना उस टाइम बड़ी दर्द होंदी बेहोश मतलब अद्धा बंदा बेहोश होंदा ते कुछ समझ नि आ दा होंदा लेकिन वा दर्द बड़ी होआ दी होंदी

फ्ही म्हीना म्हीना डेढ़ म्हीना में हास्पिटल गै रेहा कांटिन्यू म्हीना डेढ़ म्हीना ना मतलब सिर्फ ओ ग्लूकोस गै पलैंदे हे ओह् जेह्ड़ा चढ़दा हा पलैंदे बी ते जेह्ड़ा चढ़दा हा उय्यै हा फ्ही म्हीने बाद उ'नें मिकी कावा होंदा जेह्ड़ा साढ़े डोगरी च कावा बनदा बिना दुध्द आह्ली चाह् जेह्ड़ी पत्ती चाह् ओह् देने थोह्ड़ी जेही थोह्ड़ी थोह्ड़ी थोह्ड़ी थोह्ड़ी देनी फ्ही ओह्दे बाद थोहड़े दिन बाद उ'नें चाह् कन्नै उ'ऐ बिस्किट बगैरा देना लगी पे फ्ही कोई दो म्हीने बाद ओह् मिकी घर भेजी गे फ्ही कालेज मेरा रेही गै गेआ कालेज जाई नि पाया में फ्ही उ'नें आखेआ कि रैस्ट करनी कोई छे सत्त म्हीने सत्त अट्ठ म्हीने रैस्ट करनी ना मतलब कोई जोर दा कम्म करना ना कोई भार चुक्कना किश नि करना रैस्ट करनी इ'यां नार्मल थोह्ड़ा चलना चुलना लेकिन रैस्ट करनी फ्ही में छे सत्त म्हीने घर गै रेहा फ्ही में आर्मी दी दौड़ बी कड्ढी दी ही फ्ही उद्धर बी फ्ही किश नि होआ मतलब खाली जियां जियां में अग्गै बधने दा सोचेआ उस टाइम गै ओह् परेशानी बनी ना में ओह् अग्गै बधी पाया उदी बजह कन्नै फ्ही में कम्म चेंज करी ओड़ेआ फ्ही के भार आह्ला कम्म ते कोई होना नि ऐ आर्मी च बी कम्म जेह्ड़ा ओह् जोर दा होंदा जिन्ना बी होंदा फ्ही में आइया एकाउंट्स आह्ली फील्ड च क्यूंकि में पैह्ले मिकी है हा थोह्ड़ा इदा बी मतलब सिक्खने दा है हा कि में एकाउंट्स दा कम्म सिक्खां कंप्यूटर बगैरा चलांऽ जां कुछ बी फ्ही में आइया एकाउंट्स आह्ले कम्म च फ्ही मैं स्टार्ट च सिक्खेआ कोई डेढ़ दो साल सिक्खेआ मैं अपने उधमपुर गै सिक्खेआ फ्ही में इद्धर आया बिच बिच करदा रेहा

और बी सोचना कि अग्गै ठीक ऐ इद्धर चला दा ठीक ऐ बाकी अग्गै दिक्खने आं जे किश परमात्मा दी मर्जी होगी ते